अगर हमारे गाँव में जैसे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है अगर किसी भी काम को गाँव वाले जैसे कोई भी काम करो छोटा उद्योग या कुटीर उद्योग या कोई भी बिजनेस व्यापार चालू करने जाते तो उनके उनको वो काफ़ी मात्रा में थोड़ा पैसे की जरूरत होती है तो ऐसे में जो है गाँव के गरीब लोग जो है वो ऋण लेते हैं ऋण में जैसे कि वो बैंक में जाते हैं तो बैंक में अपनी खेत के खेत को दिखा के जो है ऋण लेते हैं और कितने मतलब जितना उनका जितने पे लेना रहता है वो ले लेते हैं और अगर और एक गाँव में जैसे की एक गाँव में बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमीर जो व्यक्ति होता है वो लोगों को काफ़ी मात्रा में जो है ऋण देता है मतलब जो जितना उन्हें जरूरत रहती है ब्याज पे दे देता है मतलब ब्याज पे वो पैसा दे देता है और ब्याज मंथली मंथली जो है अगर नहीं भरता है तो बढ़ते जाता है तो इस हिसाब से जो है गाँव के लोग आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा कमजोर होते इसलिए उन्हें ऋण लेने की जरूरत हो जाती है और गरीब अगर गाँव में से अच्छे किस्म की बीज ले आना है या अच्छे किस्म बोआई करना है या कुछ भी करना है लोगों को घर बनवाना है या किसी घर बीमार हो गया तो इन इन कारणों मे जो है वो लोग ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के लिए जो है या तो किसी व्यक्ति से वो ऋण ले लेते हैं या तो एस्टेट बेक यूनियन बैंक कोई भी बैंक का सहारा जाके अपने सोने चांदी पे या सोने गोल्ड लोन गोल्ड लोन ले लेते हें कोई सा भी लोन जो है वो ले लेते हैं लोन लेने के बाद जो है वो लोग चुकाने का बहुत कोशिश करते हैं मतलब मंथली मंथली वो लोग देते रहते है अगर अगर वो न अगर उनका ऋण नहीं अच्छे से वो जमा कर पाते हैं तो अंत अगर वो लोग ऋण नहीं जमा कर पाते तो उसके हिसाब से जो है बैंक जो है उनका जिसपे वो ऋण लिए रहते वो ले जाता है या तो खेत में उनका खेत कब्जा हो जाता है या उनका घर कब्जा होता है जिसपे बैंक जिस चीज को देख के बैंक ऋण देता हैं वो लोग कब्जा और अगर व्यक्ति का लिया हुआ ऋण अगर नहीं देते हैं तो गाँव वासियों को वो उसके घर से बेघर कर देता है उसका खेत छीन लेता है तो ये सारे तो ऋण देख के लेना चाहिए जब जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरत हो तभी ऋण लेना चाहिए अन्यथा ऋण नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऋण चुकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर कहीं से पैसा नहीं आता है तो और बात किया जाय ऋण लेने के लिए संपर्क करने क्या तो सबसे अच्छा जो है ऋण लेना बैंक से ही सबसे ज़्यादा अधिक अच्छा माना जाता है बैंक से ऋण लेना